मोबाइल ऐं टी वी अॼुकल्ह हर हिकु घर जी ज़रूरत थी वेई आहे टी वी त सभिनी जे घरु आहे मोबाइल बि अॼुकल्ह हर हिकु माण्हूअ वटि आहे तंहिं करे हुनजी सख़्तु ज़रूरत त थी वेई आहे पर हुनजा कुझु नुक़सानु बि आहिनि छाकाणि त अॼुकल्ह ॿार रोटी खाइनि था बि हुनखे मोबाइल खपे ऐं पढ़ाई कनि था त बि हुनखे मोबाइल खपे की भई ॿारनि जा एक्ज़ाम आहिनि छाकाणि त सॼो कोशचन वग़ैरह जेको बि अचे थो सभु मोबाइल में थो अचे तंहिं करे मोबाइल जो उपयोग बि कनि था ॿार पर हुनजा फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान बि आहिनि तंहिं करे अगरि ज ॾाढो वधीक था ॾिसनि ॿार मोबाइलूं ऐं टीवियूं त उन्हनि जे अखियुनि जी जोत घटि थी थी वञे ऐं दिमाग़ी हालति बि ठीकु कोन थी रहे छाकाणि त हि ॿार अॼुकल्ह ॿाहिरि निकिरनि ई कोन था रुॻो मोबाइल ऐं टीविनि में ई वेठा आहिनि छाकि छाकाणि त सॼी दुनिया जी ख़बर उन्हनि खे टी वी ऐं मोबाइल ॾेई थो छॾे त टी वी ऐं मोबाइल अॼुकल्ह ॿारनि खे नुक़सानु पियो प पहुचाए ऐं मानसिक ऐं शारीरिक प्रभाव पिया पवनि उन्हनि जे सरीर ते ऐं अखियुनि ते दिमाग़ी हालति ठीकु कान थी रहे सॼो ॾींहुं गेम खेलिणा आहिनि ऐं इहो सभु ॾाढो ॿारनि खे फ़र्क़ु पिए थो मोबाइल ऐं टी वी जहिड़ी टेक्सांनोलॉजी सां नुक़सान बि आहिनि